मेरे द्वारा एकत्र किए गए पहले सिक्के थे मैंने पुराने जो एक रुपये का सिक्का होता है पचास पैसे का सिक्का होता है पच्चीस पैसे का सिक्का होता है बीस पैसे का सिक्का होता है दस पैसे का सिक्का होता है पाँच पैसे का सिक्का होता है वो आज भी मेरे पास हैं और अगर आज के लिए उनका क्या मूल्य है तो आज के लिए अगर देखा जाए उनका लोगों की नज़र में कोई मूल्य नहीं है बट मेरे लिए वो आज भी अमूल्य है अनमोल है क्योंकि वो इतने पुराने सिक्के हैं जो आज हम आज की जनरेशन को हम दिखाते हैं तो उससे एक अलग खुशी मिलती है कि पहले पचास पैसे चलते थे पच्चीस पैसे चलते थे एक रुपया चलता था दस पैसे चलते थे तो मुझे आज उसका जो मूल्य की बात करें तो मेरे लिए तो अनमोल हैं